जय झूलेलाल हाणे जीअं असां ॻाल्हि कयूं था गामिणनि जी गामिणनि में छा हूंदो माण्हुनि वटि एतिरा पैसा न हूंदा आहिनि माण्हुनि खे पढ़ाई न मिलंदी आहे बरोबर हू पढ़ी कान सघंदा आहिनि त हिन ई वजह सां हुननि खे नौकिरी बि हेतिरी न मिलंदियूं आहिनि ऐं धंधा बि वेचारा पंहिंजा न करे सघंदा आहिनि ऐं धंधा कंदा आहिनि सम्झो अगरि हो अगरि हू फ्रूट जो कनि था त फ्रूट में जीअं फल उगाइनि था वेचारा खेतियूं कनि था खेती कंदे कंदे पोइ उन्हनि खो हू शहर मोकिलिणो आहे जीअं फ्रूट खे उन्हनि जा फ्रूट शहर में विकामजनि पर शहर में वञनि कीअं फ्रूट उन्हनि खे कोई सहुलियत कान्हे का फ्रूट शहरु मोकिलणु हिकिड़ी ॻाल्हि थी ई फ़्रूटनि जी हाणे ॿी ॻाल्हि आहे जीअं कपिड़नि जी कपिड़ा बि हू वेचारा कनि था गामिणनि में कपिड़नि ठाहिनि था कपिड़ा ठाहिनि था पर से साॻी तकलीफ़ु हू गामणे खां शहरु नथा मोकिले सघनि त कपिड़नि लाइ त हू छा था करे सघनि एनजीओ जी मदद सां मोकिले सघनि था पर एनजीओ होसिताईं पहुचे कीअं त सरकार ईअं थी चाहे कि एनजीओ जी मदद सां उन्हनि जा गामिणे जा कपिड़ा ठहियल शहरनि में पहुचनि हू माण्हू पाइनि उन्हनि खे ऐं फ़्रूटनि जा जीअं तव्हांखे ॻाल्हि कई मां त हुननि लाइ बि कोई सरकार सहुलियत कढंदी